ان دنوں بچے جو سب سے زیادہ جس کھیل میں مشغول رہتے ہیں وہ ہے پب جی فری فایر یہ دونوں موجودہ دور کے سب سے زیادہ کھیلے جانے والے کھیل ہیں بچوں کے ذریعہ